साईवर क्राईम इक बहुत मतलव कि बहुत ही बड्डा क्राईम ऐ जेह्ड़ा कि अजकल जर्नल होआ दा ठीक ऐ लोक केह् करदे मतलब फोन कुसै दा कुसैगी फ़ोन करदे अननौन नम्बर पर फ़ोन करदे कि मतलब इक ओटीपी औना तुसें फ़ोन उप्पर अकाऊंट च पैसे आए दे जां ओह् बो किश बी इनफार्मेशन दिंदे कि एह् मतलब इनफार्मेशन सारी करैक्ट होंदी ऐ बॅट ओह् केह् करदे मतलब उ'नैं इक टैकनीक सिक्खी दी होंदी कि लोकें असें कि'यां मतलब उ'नें कशा पैसे कढ़ाने उं'दे अकाऊंट पूरे पूरे खाल्ली होई जंदे न उ'नें आखना ओटीपी देओ ओटीपी कन्नै मतलब उ'नें केह् करना उं'दे अकाऊंट दे सारे पैसे उ'नें पूरा अकाऊंट गै खाल्ली करी ओड़ना एह्बी इक बहुत बड्डा क्राईम ऐ जेह्ड़ा कि अजकल जर्नल मतलब आम ओह् मतलब साढ़ी सोसाईटी बिच होआ दा ऐ बहुत सारे लोकें कन्नै होई चुके दा ऐ एह्